गोंयांत खूब अस्यो कंपनी आनी स्टार्ट अप आतां दिसून येता जितून ते तरणाट्या लोकांक काम दिवपाक सोदता आनी ते तरणाट्यांक आस्पावून व्हडले व्हडले प्रकल्प घेता तातूंतल्यान तरणाट्यांची कौशल्य वाडटा तशेच ते कंपनीक जाता तितले परीन आपआपल्या कौशल्या प्रमाण तांका ते मद्दत करून वेगळे वेगळे प्रकल्प पुराय करतात तितून ते फक्त कौशल्या प्रमाण कौशल्या प्रमाण आपल्या मळार बरे वावुरतात तशेंच ते मल्टीनॅशनल कंपनींत आपले आपलें कौशल्य दाखोवपाची एक संद अशी तेंका मेळटा